हाँ कौन अच्छा पप्पू बाबूलाल बाबूलाल जिसको प्यार से पप्पू बोलते हैं ठीक है हाँ बेटा क्या काम है क्या मतलब बेटा अच्छे से बताओ अच्छा अच्छा तो ठीक है मैं बना दूँगी ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो तुम एक काम करना कल आना कॉलेज और एक केशन लिखना और अपने बाहर रहती हैं उनको दे देना

हाँ बेटा तुम टेन्सन मत करो वहाँ जा कर अच्छे से पढ़ाई करना और सब घर में बढ़िया हैं ठीक है अच्छा बेटा तुम ने खाया खाना जी जी बेटे ठीक है कल आना